संविधान के ढाँचे में काम करती है वहाँ राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है ओर प्रधानमन्त्री कार्य पालिका का प्रमुख होता है भारत एक संघीय संघिनी लोकतंत्रीय गंत्रणा है भारत एक अधिक राजतंत्र का अनुभव करता है अर्थात केन्द्र में एक केन्द्रीय विशेषता वाली सरकार और परिधि में राज्य पर सरकारें संविधान में संस्था के अधिक का प्रदान है जिसमें एक ऊपरी सदन राज्यसभा जो भारत के स्वराज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है और संसद निचला सदन लोकसभा जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है संघित है शासन एवं संस्था संस्था सरकार के हाथ में होती है संस्थाएँ संयुक्त वैधानिक बागडोर कार्यपालिका एवं संस्था के दोनों सदनों के लोकसभा एवं सास राज्यसभा के आधार में होती है न्यायदान के शासकीय एवं दोनों से स्वतंत्र होती है अप मीडिया के बारे में में मीडिया वह उद्योग है जिसमें समाचार पत्र टी वी पत पत्रिका और अन्य हर अन्य रूप से सम्मिलित है जो लोगों को वर्तमान घटनाओं से विश्लेषण कराती है कुछ भी घटनाएँ होती है जैसे मीडियाज़ मीडिया ही उसे प्रचार प्रचार प्रसार करती है स्थानीय समाचार पत्र मीडिया का हिस्सा है और सामूहिक वह रिपोट जो आपके माता पिता टी वी पर देखते हैं या सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम जिससे वे वे दिन की शुरुआत करते हैं